ना हमनायखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय आंनो बिदिनो गोबां ना हमनो थाखाय खबाय जेखाइ आरो गोबां मुवाफोर नांगौ आरो नानि मुलि आरो बेफोरबायदिनो गोबां जे आरो मुसारि बेफोरबायदि बान्दो थेनायफोरजों नाफोरखौ हमनो हायो आरो गोबां बिदिनो नाफोरखौ बोननानै आरो सरखारनिफ्राय आं जेनेरेट'र लानानै आरो बिदिनो गोबां नानि मुलि होनानै नाखौ हमनो हायो आरो ना हमनायाव गोबां ना मोनो मुलि होनानै जों नाखौ हमनानै गोबां मोनो आरो नानि नाखौ जों गोबां मोननायजों लोगोसे जों बाजाराव फानो आरो गोबां बेसेन मोनो नाखौ हमनानै हमनानै गोबां बुर्जा मोनोब्ला जों गोबां फानो आरो मुलिजों जों नाखौ हमनो हायो आरो गोबां बेफोरबायदिनो बोननानै आरो बान्दो होनायफोरजों सारनानै जों नाखौ हमनो हायो जे आरो खबाय जेखाइ ख'खा साननानैबो जों नाफोरखौ हमनो हायो बान्दो थेनानै आरो गोबां दंग'फोरखौ थेनानै जों नाखौ मोनो बेफोरबायदिनो जों नाखौ बाहायनो हायो गोबां खामानिफोराव जोङो बे ना नाखौबो जों थेनो हायो आरो गोबां खामानिफोराव जोंनो बे नानि मेसिन आरो नानि बायदिसिना नांगौ मुवाफोरखौबो जों सरखारनिफ्राय नांगौ बेफोर मुवाफोरखौ मोनब्लासो जों मोजां नाफोरखौ मोजां बाहायनो हागोन आरो नांगौबायदि नांगौखिनिखौ जों नाफोरखौ हमनानै लानो हागोन बेफोरखौ जों सरकारनिफ्राय नांगौ जेरै जेनेरेट'र दै बोखोनाय ना हमनो थाखाय जों दैखौ गारनो थाखाय जोंनो जेनेरेट'र नांगौ बेनिखायनो बे जेनेरेट'रखौ सरकारनिफ्राय नांगौ आरो बे गोबां दैफोरखौ सारगारनानै जों नाखौ हमो